ड्रॉइंग कंदे समय मां कॾहिं कोई ख़ासि अहिड़ो आर्ट जा सामान इस्तेमालु न करंदी आहियां मूंखे जेको मिली वेंदो आहे मां उहो करंदी आहियां हा जॾहिं आकार ठाहिणो हुजे मेन ड्रॉइंग करिणी हुजे चित्र ठाहिणो हुजे उन जे समय मूंखे एच बी जी पैंसिल ॾाढी सुठी लॻंदी आहे उन ई सां छा आहे न कि शेप अहिड़ी जहिड़े हिसाब सां मां ठाहिणु चाहींदा आहियां ओड़े हिसाब सां घुमाव ठही वेंदो आहे इन करे मूंखे एच बी जी पैंसिल जेका आहे उहा लेखिका ॾाढी सुठी लॻंदी आहे और रही ॻाल्हि ब्रांड जी त ब्रांड मूंखे पेण कलर करण लाइ रंगण जे लाइ चित्रनि में कोई बि रंग जो कोई बि ब्रांड इस्तेमालु करे वठंदी आहे चाहे हू कैमलिन हुजे फाइबर कैसल हुजे या कोई बि डॉम्स हुजे कोई बि ब्रांड हुजे मूंखे उन ई सां कोई फ़र्क़ु न पवंदो आहे जॾहिं चित्र खे रंगण जी बारी हूंदी आहे हिकिड़ो बार त अहिड़ो बि थियो कि मुंहिंजे पास लाल रंग ख़तमु थी वियो हो त हाणे मां रंग काॾो आणा त उन कोप मां चुकुंदर खे पीसे करे उन जो रस कढी करे मां लाल रंग ठाहे करे उन सां मां पंहिंजी चित्र जो आकार भरियो हुयो लाल रंग त उन सां बि बढ़िया बढ़िया सो निखारु अची वियो हो उन में त अगरि माण्हू कोशिश करे त छा न थी सघंदो आहे इलाही कुझु थी सघंदो आहे रंग आहिनि त ठही वेंदा आहिनि न हूंदा आहिनि तो बि ठही वेंदा आहिनि और लाल रंग अगरि ठही थो वञे त लाल सां गुलाबी रंग बि ठही वेंदो आहे बस लाल में थोरो सो अछो मिलाए रख त गुलाबी ठही वेंदो लाल में थोरो सो पीलो मिलाए त नारंगी ठही वेंदो नीरे में हलको सो अछो मिलाए त हू आसमानी रंग ठही वेंदो इन ई हिसाब सां अगरि तव्हां असांजे पास पंज छह रंग बि आहिनि त असां उन सां ॿारहं पंद्रहं रंग त आराम सां ठाहे सघूं था पिया पर ख़रीदण जी रही ॻाल्हि त ख़रीदण लाइ कोई मुंहिंजी हिकु कोई ख़ासि दुकान काने मां बाज़ारि वेंदी आहियां जेको दुकान साम्हूं पवंदी आहे जिथे मूंखे कोई शइ सुठी लॻंदी आहे मां उतां वञी वठी वठंदी आहियां कॾहिं बि कोई हिकु ब्रुश या हिकु पैंसिल या हिकु सामान मूंखे फिक फिक्स कान थियल आहे इहो ई खणणो आहे मां वञी कर ॾिसंदी आहे सभु वठी ईंदी आहे पोइ जेका शइ सुठी लॻंदी आहे उहो अॻिते हलाईंदी आहे जेका शइ न सम्झि में ईंदी आहे त मां उन खे किनारे करे करे रखी छॾंदी आहे और महांगो त अॼुकल्ह छा काने हर हिकु शइ त महांगी आहे रोटी महांगी आहे गिहु महांगो हर हिक शइ त महांगी आहे उन ई हिसाब सां अगरि असां ॾिसूं त आर्ट जा सामान एतिरा महांगा त कोन आहिनि आर्ट जा सामान त वरी बि सही आहे ऑइल पेस्टल रंग थींदा आहिनि उहे बि ॾाढा बढ़िया पंहिंजे हिसाब सां हूंदा आहिनि और वॉटर कलर थींदा आहिनि उहे बि सही आहिनि त अगरि थोरो सो पंहिंजी इच्छा जे लाइ पंहिंजे मन जी ख़ुशी लाइ चित्र ठाहियूं था उन खे रंगू था एतिरा पैसा ख़र्चु करणु त मुनासिबु आहे